आइकाल्हि जे छै नदी तलाबके कारण लोग अथी सङ्ख्या बढ़ि गेलैए आ गरमी जे छै से बहुत लागै छै सरदी भी बहुत लागै छै आ गाछ बृछ लोक ओतेक जनसङ्ख्या बढ़लै तऽ काटि खोंटिके हटाए देलकै सङ्ख्या बढ़लै तऽ घर बनबै छै लोक नदी तलाब कऽ पोखरि आर कऽ भरि दै छै भरि कऽ घर बनाबै छै ओहिसँ जे छै से गरमी बहुत आगि बरसै छै आ ठण्डीके टाइममे ठण्डा भी काफी लागै छै तऽ हय छै ओहिना आ लोग सङ्ख्या बढ़लै तऽ गाछ बृछ काटि कऽ अथी करै छै भरै छै तऽ ओना जे हय छै तऽ लोग सङ्ख्या बढ़ै छै तऽ घर बनबे करतै

तऽ ओहएसँ लोग बढ़लै तऽ घर गाछ बृछ काटि कऽ अथी करैत छै साफ सुफ कए कऽ तब ओकरा नदी तलब कऽ भराए दै छै लागै छै जेना आगि बरसै छै ठण्डाके टाइममे ठण्डा जादा लागै छै आ तऽ ओ जे छै से लोग जे बढ़लै तऽ आब की करतै तऽ घर मकान बनबै छै भराए भराए आ ओहि सँ लागै छै आगि बरसै छै जे पूरा आगि बरसैत रहै छै मौसम एहन कयने रहै छै लोककेँ जान बलाए रहै छै तऽ एहन एहन हइ छै अथी मौसम कभी किछु कभी किछु होयत रहैत छै